सभिनी खां पहिरीं त मां चवंदमि की ॻाइण में जेका भावना आहे उहा असांजे ॻाइण जो जेको सुरु हूंदो आहे उनसां व्यक्त थींदी आहे ॻाइण में सुरु हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे छो की उनसां सां ई सुर सां ई असांजी भावना व्यक्त थींदी आहे असां जीअं भॼन जी मां ॻाल्हि कई मूंखे भॼन ॻाइणु ॾाढा वणंदा आहिनि त केॾी महिल छा थींदो आहे ख़ुशीअ जो मौक़ो आहे त ख़ुशीअ जो भॼनु अलॻि थींदो आहे अगरि दुख जो मौक़ो आहे त दुख जो भॼनु अलॻि थींदो आहे ऐं इनखां पोइ जेको सुबुह जो पहर हूंदो आहे मंझंदि जी पहर हूंदी आहे शाम जी पहर हूंदी आहे पोइ राति जी बि हिक पहर हूंदी आहे त उन हिसाब सां अलॻि अलॻि पाण खे भॼनु ॻाएण जा हूंदा आहिनि त उन में अलॻि अलॻि भाव व्यक्त थींदो आहे जीअं सुबुह हूंदी आहे त असांखे थींदो आहे भई शांति भरो वातावरणु आहे त असां शांतीअ वारो भॼनु ॻायूं इनखां पोइ कंहिं जे ख़ुशीअ जे मौक़े ते असां ॾाढो धूम मचाइण वारा भॼन ॻाईंदा आहियूं ख़ुशीअ जा भॼन ॻाईंदा आहियूं ख़ुशी जा गाना ॻाईंदा आहियूं इनखां पोइ अगरि कुझु दुखु थो अची वञे मिसालु तौरु जीअं कंहिं जी मौत थी थिए त उते पोइ पाण अहिड़ा भॼन ॻाईंदा आहियूं जिते असां दुखु व्यक्त कंदा आहियूं त असां उनमें सुर जो सभिनी खां वॾो योगदानु आहे त सभिनी खां पहिरीं पंहिंजो ॻाइण में सुरु सुठो हुजणो खपे ठीकु आहे इनखां पोइ जेॾी महिल मां भॼनु ॻाईंदी आहियां या गानो ॻाईंदी आहियां त मां ओॾीमहिल चपटी वञाईंदी आहियां या त तारी वञाईंदी आहियां ऐं अगरि ख़ुशीअ जो मौक़ो आहे त जामु ख़ुशि थी करे भॼनु ॻाईंदी आहियां पर अगरि दुख जो मौक़ो आहे त उन हिसाब सां भॼनु मां ॻाईंदी आहियां